جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے وہ پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا آج کل سبھی نوجوان عام طور پر سوشل میڈیا پر ہوتے ہی ہیں لیکن جو ہمارے پرانے لوگ ہیں پرانے زمانے کی سوچ رکھتے ہیں یا وہ اتنا زیادہ ٹکنالوجی کا یوز نہیں کرتے ہیں جتنا آج کل کے نوجوان کرتے ہیں جیسے کہ ہم تو ان کو اس بارے میں زیادہ پتا نہیں ہوتا ہے پہلے زمانے میں نہ موبائل فونس ہوا کرتے تھے کی پیڈ فونس ہوا کرتے تھے انڈرائڈ فونس نہیں ہوتے تھے اسمارٹ فونس نہیں ہوتے تھے لیپ ٹاپ وغیرہ بھی اتنے زیادہ عام طور پر استعمال نہیں کیے جاتے تھے تو سب سے خاص جو فرق پڑتا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پر کچھ بھی نیا دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً کے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ کیا ٹرنٹ ہے لیکن جو ہمارے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں ان کو ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہی وہ اتنا زیادہ فون کو چلانا جانتے ہیں اور نہ ہی ان کو اتنی نالج ہے کہ آج کل کیا ٹرنڈنگ ہے تو وہ اپنا جو ہمیں نالج دیتے ہیں اپنے زمانے کی تو وہ ان کی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک ہے اور جو ہم انہیں نالج دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے تھوڑا سا انہیں بھی چینج ہونا چاہیے زمانہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا انہیں بھی بدلنا چاہیے اور تھوڑا ہمیں بھی ان کی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے ان کو نئے زمانے کی چیزوں کو سکھانا چاہیے اور آج کل عام طور پر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کافی زیادہ ٹکنالوجی کی چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں تو یہی سب ہمیں انہیں بھی سکھانا چاہیے اور ان کے پاس جو نالج ہے جو انہوں ان کے پاس سوشل میڈیا سے نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھی نالج ہے تو وہ بھی ہمیں ان سے لینی چاہیے تاکہ ہم اس نالج کا اچھی جگہ استعمال کریں اور اس کو ایک بیسٹ وے میں دیں دوسروں کو